हमको सीखने को मिला हिन्दी भाषा और बोलने को अच्छा लगा और बड़ा बड़ा शहर में जो बोलता है बड़ छोट का लिहाज़ नहीं रहता है हमको तो जो हिन्दी बोलने आता है सो अच्छा लगता है हम तो बड़ छोट को लिहाज़ करते थे पहले के ज़माना में अच्छा लगता था बड़ छोट का लिहाज़ करते थे और क्या होता है अब का युग में बड़ा बच्चा बाहर में रहते हैं लिहाज़ कुछ नहीं करते हैं ऐसे ऐसे होता है सब कुछ होता है दुनियाँ एथि हो जाता है बदल जाता है आदमी बदल जाते हैं बड़ा बड़ा शहर में बहुत तरह से हिन्दी बोलते हैं सब कुछ होता है जो जैसा है उसको बोलने आता है वैसा बोलते हैं हम लोगों को जो हम पहला आदमी है हमको ऐसे ही बोलने आते हैं हम वैसे बोलते हैं हमको अच्छा लगता है जो जिसको जैसा मन होता है बोलते हैं हमको मन होता है हम ऐसे बोलते हैं हमको पास है बड़ छोट का लिहाज़ है इतना हम सब कुछ करते हैं मेहनती अच्छी करते हैं बाल बच्चा को भी सिखाते हैं सब कुछ एसे बोलो ऐसे बोलो बड़ छोट काे लिहाज़ करो अथि ना करो ऐसे हैं फिर यही बड़ बाल बच्चा नहीं मानते हैं ऐसे ऐसे बड़ बड़ा से बड़ा बड़ा शहर में लोग जाते हैं बड़ छोट के एकदम लिहाज़ खतम कर देते हैं सबको अच्छा सा अपन बोलने का तरीका अलग है हमको लोग को तरीका अलग है हम वैसे बोलते हैं जो रियता है ऐसे मन अपना करते हैं बाल बच्चा को अपना शिक्षा देते हैं ऐसे बोलो बेटा ऐसे ऐसे करो ऐसे करो फिर भी बोलता है कि कैसे के बोले हैं मैं ऐसे बोलेंगे बड़े छोट का लिहाज़ नहीं है हम लोगों को अच्छा लगता है पहले के ज़माना में बहुत ढंग से बोलता था और ऐसे करता था इज्जत होता था बड़ छोट का